हैल्लो हां जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ओह् ना मैं कल आई ही ना मैं मच्छियां लेआई हियां तुंदे कशा हां ते ओह्दे च ना इक मच्छी थोआड़ी खराब ही हां ते ओ थोह्ड़ा मैं जिल्लै बनान लगी ते मि थोह्ड़ी इय्यां स्मैल्ल जेहि आई मि लग्गेया खराब ऐ हां जी हां जी हां ते ओ अग्गे कशा ना चलो ध्यान रक्खयो इय्यां थोह्ड़ी स्मैल्ल आई मि और ते बाकि चलो मि पता ऐ तुं'दी चीज खराब नि होंदी ऐ

हां हां ठीक हांजी बस ठीक हांजी मैं आगी ना फिर आप्पे फिर मैं दिक्खी हांजी दिक्खी लैगी और

नेईं नेईं खाद्दी नी ते मि स्मैल्ल आई ना मैं बनाई गै नी हां मैं हैनी बनाई फ्ही छोड़ी बैठी मैं आखेया चलो और लेई लैगे हां जी नेईं नेईं मिगी पता ऐ तुं'दी चीज खराब नी होंदी अस पैह्ले वी लैने हां ते ओ होई जंदी केई बार होई जंदी थोह्ड़ी स्मैल्ल ही ओह्दे च बस और कुछ ज्यादा नी हांजी